मूंखे मतिलब मूंखे रोटी ठाहिण मतिलब जाम वणंदी आहे सुठो लॻंदो आहे रोटी ठाहियां अने मतिलब असांजा जीअं असांजो अलॻि अलॻि कुझु प्रोग्राम हूंदा आहिनि त समारोह प्रिती पूजन कंदा आहिनि अलॻि अलॻि कुझु खणी ईंदा आहिनि पंहिंजो मुंहिंजो ठाहे करे असां हुनमें सहयोग ॾींदा आहियूं असां मतिलब बई मां बि भाग वठंदी आहियां हुन में असां मतिलब पंहिंजो असां मतिलब मां बि मतिलब मां भाग वठी करे मां बि कुझु न कुझु ठाहींदी आहियां शयूं या रोटी या कुझु बि मतिलब पुलाओ वुलाओ कुझु बि ठाहे वेंदी आहियां उने मतिलब मूंखे मतिलब रोटी ठाहिण में परसित करण में संघ हुने सुठो लॻंदो आहे सुठो फील थींदो आहे मज़ो ईंदो आहे अने मतिलब ईअं असांजे कोई इहो आशा मंदिर में वञूं था त प्रिती भोजन लॻंदा आहिनि की असांजे मंदर में मतिलब अलॻि अलॻि माण्हू असां पहिरियों शयूं ठाही ईंदा आहिनि ऐं असां ठाहे वेंदा आहियूं भोजन मिली करे खाईंदा आहियूं अलॻि अलॻि शयूं खाईंदा आहियूं त असांखे जाम सुठो लॻंदो आहे असां सुठी सुठी शयूं खाईंदा आहियूं